हमर जे छै जे अहाँक मतलब एखन काम जे हमर करय छथि जे आकर्षित करब जे छै जेनाकि हमरा प्रिंटरेके काम छै तऽ ओइमे अहाँके प्रोसेस ई छै जेनाकि कोनो कागज अबय छै लिखल रहय छै तऽ ओइमे दै छियै तऽ ओ जीरोक्स कॉपी निकालि कऽ अबय छथि जैसेकि चित्र लअ कऽ अबय छथि कोइ भी आदमी तऽ ओकर हम जीरोक्स कॉपी कऽ कऽ दै छियनि जे अइमे अहाँक प्रोसेस छै जे हमर विषय छै विषयमे मतलब ई होइ छै कि कोनो मतलब किताब भऽ गेलय या तऽ फेर कोइ मतलब बनायल भऽ गेलय तऽ ओइमे ई अहाँके बड़ नीक लागय छै जेकि अहाँ प्रिंट करय छियै हमरा अतऽ तऽ ओ बिल्कुल अहाँक निकलि कऽ अबय छै जेहन अहाँ हमरा चित्र देबय बनाकऽ जे छै से अइमे अहाँक कोनो दिक्कत प्रॉब्लम नहि छै जे अहाँके कोनो निर्णय लै छी जे आकर्षित करब जे अहाँ कोनो विशेष विषय या विशेष जकरा चित्र बनाबऽके लेल हमसब पेंट करय छी ओकरा ओ हमरा पास जीरोक्स सबकिछु उपलब्ध छथि